اگر ڈانس شارٹس کی بات کریں تو مجھے ڈانس شارٹ اچھے نہیں لگتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگتے ہیں بہت وقت ضائع ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو غلط ہے اس میں بہت سارے بچے اپنی پڑھائی چھوڑ کے اسی میں لگ جاتے ہیں اور پڑھائی ضائع ہو جاتی ہے جو کہ غلط ہے یوٹیوب پہ کبھی یوٹیوب پہ جب کوئی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں تو اس میں کب کچھ ویڈیو ڈانس شارٹ کے بھی آ جاتے ہیں کچھ کچھ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ غلط ہے بہت سارے بچے اس کے پیچھے پڑھ گئے ہیں اور اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں اور آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور پسند پسندیدہ رقاصوں کی بات کریں تو مجھے ایک شکیرہ پسند ہے جو کہ ایک خاص ڈانسر ہے اس کے ڈانس بہت اچھے ہیں اس میں اس کے ڈانس میں ڈانس دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں کروڑوں کی محفل ہوتی ہے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کیا بتایا جائے اور میل میں بتائیں تو شاہ رخ خان جو کہ بہت اچ جو بہت اچھے ڈانسر ہیں وہ بی بالی ووڈ کے ایک اچھے ہیرو ہیں اسے کنگ آف بالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے اس کیونکہ انہوں نے بہت ساری ہٹ فلمیں بنائی ہے ان کے ڈانس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے کچھ ہی انہیں دونوں کے ڈانس تھوڑے اچھے لگتے ہیں اور انہیں دونوں کے ڈانس بھی اچھے رہتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں سب سب آتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ڈانس